حیدر آباد ضلع میں سماجی بہبود اور ترقیاتی پروگرام زور و شور پر چل رہے ہیں جیسا کہ حکومت ہمارے پڑھائی کے لئے ہمارے علاجوں کے لئے بہت سارے آفرس کے ساتھ آ رہی ہے جیسا ہماری پڑھائی آسان کرنے کے لئے جس کو پیسوں میں مشکل ہوتی ہے ان کے لئے گورنمینٹ اپنی طرف سے اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہے جہاں پر بچے مفت میں پڑھائی حاصل کر سکتے ہیں ویسے ہی بہت سے ہاسپٹلس میں بہت سے ہاسپٹلس میں آروگریش آروگیہ شری جیسے آفرس نکالے ہیں جس کی طرف سے لوگوں کو مفت میں علاج ملتا ہے اور اپنے قوم کے عورتوں کو منظم کرنے کے لئے بہت سارے قدم اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ وومن امپاورمینٹ اسکیمس وغیرہ نکالی گئی ہیں اور کئی سارے ایسے آرگنائزیشنس بنائے گئے ہیں جس میں عورت پر کبھی کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو ان کو گنہگار کو سزا دلانے کے لئے کام کرتی ہیں